ہندوستان میں فن کاروں کو مکمل اہمیت اور مواقع نہیں دیے جاتے اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے پہلا معاشی ترجیحات زیادہ تر افراد اور خاندان مالی استحکام کو ترجیح دیتے ہیں آرٹ کو ایک غیر یقینی پیشہ سمجھا جاتا ہے اس لیے فنکارانہ صلاحیتوں کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے دوسرا تعلیمی نظام کی محدودیت ہندوستان کا تعلیمی نظام زیادہ تر سائنس ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ پر مرکوز ہے اسکولوں اور کالجوں میں فنون لطیفہ کے لیے بہت کم سہولیات اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے تیسرا سرکاری پالیسیوں کی کمی اگرچہ کچھ سرکاری ادارے جیسے لال نیلا فیسٹیول این ایس ڈی اور آرٹ کونسل موجود ہیں لیکن ان کی رسائی محدود ہیں اور وہ سبھی فنکاروں کو یکساں مواقع نہیں دیے پا دے پاتے چوتھا سماجی سوچ اور ذہنیت بہت سے لوگ آرٹ کو شوق یا مشغلہ سمجھتے ہیں نہ کہ ایک مکمل اور قابل احترام پیشہ یہ رویہ فنکاروں کی قدر گھٹتا ہے گھٹاتا ہے پانچواں مارکیٹ کا غیر متوازن ہونا چند بڑے نام یا نپوٹیزم کی وجہ سے مخصوص فنکار ہی مواقع حاصل کرتے ہیں جبکہ نئے یا دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت افراد جد وجہد کرتے ہیں مگر مثبت پہلو بھی ہیں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی بدولت آج کئی فنکار خود کو دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں کچھ غیر سرکاری ادارے اور اسٹارٹپس فنون لطیف کو فروغ دے رہے ہیں اگر فنکاروں کو مناسب پلیٹفارم معاش تحفظ اور سماجی احترام ملے تو ہندوستان میں آرٹ کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے